साढ़े एरिया बिच अगर गल्ल दिखचै तां मतलब लोग पैह्लें ते इन्ने बमार नेईं होंदे पैह्लें ते सारा किश जेह्का नेईं होंदा तां लेकिन जि'यां जि'यां अजकल टैम बदला दा लोक जेह्के अग्गें आखदे रोड़ जेह्के जेह्के जित्थै जित्थै लोक गेदे बाहर दियां चीज़ां खंदे तां अज्जकल जेह्की ओह् जादा बमार होआ दे लेकिन साढ़े ग्राएं बिच लोक बमार इन्ने क जादै नेईं होंदे प्ही हून जेह्कियां लोकें ई बमारियां लग्गा दियां जि'यां कोई कुसै इंफेक्शन होई जा ते अजकल जेह्का

किश जनेह जेह्के रुट्टी जेह्की टैमें दी रुट्टी नेईं थ्होंदी उं'दे बच्चे जेह्के टैमें दी रुट्टी नेईं खंदे अगर रुट्टी निं टैमें दी खान तां नुहाड़े कन्नै बी बमारियां होंदियां ते किश होंदे गरीब जि'नेंगी दो टैम दी रुट्टी नेईं थ्होंदी ते उंदे कन्नै उं'दे बच्चे अगर दिक्खै होन तां ओह्बी इं'या होंदे नेईं ओह् अग्गें केह् आखदे इन्नी जादा उं'दी इन्नी जादा ओह्बी ग्रोऽ निं करदे ओह्बी केह् आखदे इन्ने जादा नेईं केह् आखदे ठीक होंदे नेईं किश ते एह् किश अजकल होर बी बमारियां चली पेदियां जियां लोकें गी किश होई दियां कोई सुगर होआ दा कुसै गी थॉयरायड होआ दा कुसै ई नेहियां नेहियां जेह्कियां नमियां बमारियां ते जिंदे लोकें नाम बी निं सेही थे ते अजकल ते ओह् बमारियां लोकें गी लग्गी दियां लग्गी दियां इ'यै कि लोकें दा खान पीन दी बजह कन्नै होइया ते किश गे न जेह्कियां निक्कियां मुट्टियां चीज़ां होई इंफैक्शन इक बंदे गी होई जंदा प्ही छूही छूही इक्क गी होआ दूए गी होआ इं'या अजकल दियां बमारियां जेह्कियां फैला दियां हैन ते इस स्हाबै दियां बमारियां लोकें गी लग्गा दियां